जय झूलेलाल मूंखे काल्पनिक आखाणियूं लिखणु वधीक पसंदि आहे छाकाणि त हुनमां मां पंहिंजो पात्र विझी पंहिंजी सोचु ऐं सिखिया विझी माण्हुनि ताईं पहुचाए सघां थी मुंहिंजो पसंदीदा लेखकु प्रेमचंद मुंशीजी आहिनि हुनजी किताबु प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां ॾाढी बढ़िया किताबु आहे मुंशीजी जो आखाणियुनि में पंहिंजाइप जाती पातीअ जे बारे में ग़रीबीअ जे बारे में शाहूकारीअ जे बारे में ॾाढो सुठे तरीक़े सां समुझायलु आहे हिन आखाणियुनि खे सिर्फ़ु वॾा ई न बल्की नंढिड़ा ॿार बि पढ़ी सघनि था पिया जय झूलेलाल